हलो हांव उलयतां हांवें न्ही बील भल्ला बँकेच्या एकावंटांसून म्हजे पयशे बीन कट जाल्या पूण बील हेतून दाखयना बील आप म्हाज्या भल्ला म्हणून तेन्ना तुमी कितें करूं शकता म्हाका हे सांगा फुडें कितें करपाचें हांवें तें